अभी जे पाबनि हइ कि दुर्गा पूजा हइ दुर्गा पूजाके मूर्ति तऽ हम सभ नहि बना सकैत छी लेकिन जे बनबै छथिन से बहुत बढ़िआँ बनबैत छथिन बहुत बढ़िआँ कलाकार हथिन देखैमे भी इतना सुन्दर लगैत छथिन कि जे अथि कथि कहैत छै मन करैत छै देखिते देखिते रहती लेकिन होलै सरस्वती जीके मूर्ति या दुर्गाजीके मूर्ति या विश्कर्मा जीके मूर्ति या कृष्ण जीके मूर्ति हमसभ तऽ मूर्ति न बना पबैत छियै मूर्ति हमसभ तऽ नहि बनबैत छी लेकिन जे बनबैत छथिन कलाकार ओ हुनकासभके तऽ बहुत बढ़िआँ लगैत छै कि मूर्ति बहुत बढ़िआँ देखैमे भी लगैत छै आ कथी कहैत छै सजा वजा दैत छै तऽ आओर बेजोड़ लगैत छै देखैमे जे बहुत बढ़िआँ लगैत छै कि हँ ई मूर्ति बहुत बढ़िआँ छथिन जे पहिनावा ओढ़ावा भी बहुत बढ़िआँ लगैत छथिन जे मूर्तिसभके पिन्हा ओढ़ा देलक तऽ न लगैत छथिन कि माटिके मूर्ति हेतिन आ हँसैत छथिन आ बोलैत छथिन बुझाइत छै कि हँसैत छथिन आ बोलैत छथिन